میں جب چھوٹی تھی تو میرے ابا ٹی وی لے کر کے آئے تھے جب میں نے ٹی وی دیکھنا اسٹارٹ کیا تو اُس میں بہت سارے گانوں کے چینل تھے اور اُس پہ گانے آتے تھے گانے جیسے کہ سیڈ سانگس آتے تھے رومانٹک سانگس آتے تھے اور جو بھی ہو بہت سارے موٹیویشنل سانگس آتے تھے تو مجھے وہ سارے پھر وہیں سے مجھے سانگس میں دلچسپی آ گئی اور پھر اُس کے بعد میں نے وہاں گانا سُننا اسٹارٹ کیا پھر جب میں ایک دِن ایسے ہی بیٹھ کے گا رہی تھی تو میرے رشتے داروں نے اور میرے گھر والوں نے فرینڈس نے سب نے گانے سُنے تو اُنہوں نے کہا کہ تمہاری آواز بہت اچھی ہے تم بہت اچھا گاتی ہو تمہیں گانے میں ٹرائی کرنا چاہیے تمہیں گانے میں ٹرائی کرنی چاہیے اور تم ایک اچھی سنگر بن سکتی ہو تو پھر اُس میں میں نے اپنی سنگنگ کی انٹرسٹ کو جگایا اور گانا گانا اسٹارٹ کیا اور مجھے گانا گانا بہت پسند بھی ہے اِس سے من کو اور شانتی ملتی ہے اور اچھا لگتا ہے ایک طریقے سے تو اِس لیے میں گانا گاتی ہوں اور مجھے گانا گانے میں دِلچسپی یہیں سے آئی